देखू हमर अगर पसन्दीदा जगह पूछबै अहाँ तऽ हम तऽ इएह कहब जे हमर सभसे ज्यादा पसन्दीदा जगह जे अछि ओ बनारसके हरिश्चन्द्र घाट अछि ओ जगह जतय जीवैत आदमी जइतय छै मरयके बादो आदमी जाइलऽ चाहैत छै ओ जगह हमर सभसँ पसन्दीदा जगहमऽसँ एक यऽ ओ जगहके पवित्रता आओर ओ जगह जे एक एक एहन सत्यके वर्णन करैत छै ओ जगह जे अहाँसभ सोचू जे एहन जगह जतय ओ पवित्रता ओ आध्यात्मिक शक्ति पालि जाइ छै ओ अध्यात्मकऽ सीख देत ओ जगह ओ सत्यके सीख देत अहाँके अहाँ अमीर छियै गरीब छियै छोट छियै नीच छियै ऊँच छियै सभके ओतय समानताके अधिकार मिल जाइत छै जाके ओ जगह हमर सभसँ ढेर पसन्दीदा जगह भेलनि